یوگا ہمارے باڈی كی ورزش كی صرف شكل نہیں ہے اور بھی بہت كچھ ہے یوگا كرنے سے ہمیں سكون ملتا ہے ہمارے جو یوگا كرنے كے بعد جو ہم جیسے یوگا كرتے ہیں تو ہمارے باڈی میں جو پسینہ آتا ہے وہ گندگی باہر نكلتی ہے ہمارے باڈی سے اور پھر اِس كے بعد یوگا سے جیسے كہ میں نے كہا كہ مائنڈ رلیكس ہو جاتا ہے اب اِدھر اُدھر كی اُلٹی سیدھی باتیں نہیں سُنتے ہیں آپ نگیٹیو چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں اور یوگا سے ہماری لائف تک آ جاتی ہے ہم سُننے سُننے كی شمتا كو بڑھاتے ہیں اپنی اور زیادہ تر سُننے لگتے ہیں تو دور كی باتیں کیونکہ ہمیں یوگا میں دھیان لگانا پڑتا ہے اور ہم كم سے كم پانچ چھ منٹ تک دھیان لگاتے ہیں جسے مائنڈ فلنیس كہتے ہیں اور یہ ہمارے اسكول میں بھی ہوتا تھا اور اِس سے ہماری باڈی ریلیكس ہوتی ہے